जी हाँ हम कह सकते हैं कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है जैसे गाँव के अक्सर जो भी ग़रीबी रेखा के अंदर लोग आते हैं वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में असक्षम होते हैं उनके पास पैसों की किल्लत होती है जिस वजह से वो अपने वो अपने बच्चे को मज़दूरी कर के भी नहीं पढ़ा पढ़ा सकते हैं और फिर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपना पेट पालने में भी असक्षम दिख दिख रहे हैं कैसे भी कर के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि बच्चे को वो किस प्रकार से भेजें इस में हमारी सरकार ने अपनी जागरूकता दिखाई है और बच्चे को बच्चे के लिए सरकारी इस्कूल जैसी सुविधाएँ प्रदान की है जहाँ पर निःशुल्क बच्चे को पढ़ाया जाता है बिना उनको खाना भी दिया जाता है मध्यान भोजन भी कराया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा समय तक भूखे ना रहें भूखे रहने पर भी तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं इस वजह से सरकार ने बच्चों के खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ दिया है बच्चे को टाइम टु टाइम पौष्टिक आहार भी प्रदान करते हैं जैसे फल वग़ैरह हो गया इस तरह से भी उन्हें दिया जाता है ताकि उन्हें समय समय पर पौष्टिक आहार मिलता रहे और वो सुरक्षित रहें